असांजे आसे पासे जी खेत्र में घणेई वॾो डिगी मार्केट आहे जंहिंमें घणेई तरीक़े जा कपिड़ा घणेई तरीक़े जी शयूं मिलंदियूं आहिनि ऐं तंहिंखां पोइ डीमार्ट आहे ऐं रिलाइंस मॉल आहे उन में बि घणेई तरीक़े जी सुठी सुठी शयूं मिलंदी आहिनि ऐं घटि घटि क़ीमत में ऐं सुठी क्वालिटी में मिली वेंदी आहे जिते घणेई माण्हू घुमण जे हिसाब सां वञी था सघनि मेन त असांजे अजमेर में डिगी मार्केट फेमस आहे